میں نے کچھ دن پہلے موبائل فون لیا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا کیوں کہ اس کی کیمرے کی کلیئرٹی بہت اچھی ہے وہ بہت اسموتھ چلتا ہے اس کا بیٹری بیک اپ بھی بہت اچھا ہے اس کی وائس ٹون بھی بہت اچھی ہے ہر چیز میں کلیئرٹی ہے اس کے بہت اسموتھ چلتا ہے بہت اچھا چلتا ہے وہ میرا موبائل